ہیلو السلام علیکم بھائی ایک مسئلہ ہو گیا ہے تھوڑی رہنمائی چاہیے تھی میری گاڑی جو میں نے کل رات مخصوص جگہ پر کھڑی کی تھی آج صبح واپس آ کر دیکھی تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی مجھے شک ہے کہ وہ چوری ہو گئی ہے پڑوسی واہ یہ تو واقعی افسوناک ہے افسوس افسوس ناک ہے آپ نے پولیس کو اطلاع دی آپ یہی بات پوچھنی تھی میں چاہتا ہوں کہ فوراً اطلاع دوں لیکن مجھے صحیح طریقہ کار معلوم نہیں ہے آپ نے کچھ عرصے پہلے بتایا تھا کہ آپ کی گاڑی بھی چوری ہوئی تھی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح رپورٹ کی تھی کیا پہلے پولیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے یا فون پر اطلاع دے سکتے ہیں اور کن تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے